आथिखालाव गोबां रोखोमै एडभार्टाइज बेफोरो सोलियो माखासे निउज बेफोरो

मबाइल नि गेजेरजों आरो माखासे टिभि सेनेलनि गेजेरजों गुबुन्नो देखाइबो हरो बियो मा बुस्थु आरो बेखौ बाहायोब्ला मा जागोन मोनसे सर्थनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो एगजामफोल मोनसे मोनसे गानग्रा जि जायखौ जों सानफ्रोमबो बाहायो नाथाय बे सिआ मोनसे गोदान दिजायेन नाथाय बेखौ जों मिथियामोन बा नुयाखैमोन माखासे थानाय समफ्राव नाथाय बेयो मोनसे गोदान लन्स जादों माखासे बिजिनेसमेनफ्रा बेखौ खुलिदों माखासे डिजायनारफ्रा बेखौ बाहायदों नाथाय बेखौ मिथिया बोरै गान्नांगौ बेखौ ओरैनो सर्थ माखासे एडभार्टाइजफोरनि गेजेरजों दैथाय हरो मबाइलफ्राव टिभिफ्राव एबा निउज फेफारफ्राव जाय एडभार्टाइजखौ नुनानै जों गोरलैयै गान्नो हायो एबा मिथियो बेयो मा बेखौ माहाय गाननांगौ बेखौ बोरै खालामो बेखौ बोरै सुनांगौ बेफोरखौ जों बे एडभार्टाइजनि गेजेरजों हमनो हायो एबा नुनानै जों सोलोङो जे बेयो मा बुस्थु बेखौ मारै बाहायनांगौ आरो माब्रै बाहायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय गोबां खामानि होगोन बेखौ जों एडभार्टाइजनि गेजेरजों मोन्नो हायो जाय एडभार्टाइजफ्रा जोंखौहाय जिउ खुंनायाव एबा जिउ जोंनि लामा दैदेनलांनायाव गोरलैयै सहाय होयो बे एडभार्टाइजफ्रानो जोंनि माखासे जिउ खुंनायाव मिथियैखौ मिथिहोनाय जाग्रा लोंग्रा बेसादफोरबाबो जोंनि गेजेराव गोदान गोदान ओंखारनाय बुस्थुफोरखौ दैथायहरो मिथिहरो जायखो बाहायोब्ला सोरनिबा फ्रब्लेमाव जानाय सोरनिबा देहायाव जानाय जौनो रोङि सोरनिबा देहायाव जानाय लोमजानाय साजानाय बेफोर बायदिखौ जोंनि गेजेराव बे माखासे कम्पानिफ्रा दिहुननानै जोंनि गेजेराव मिन्थि होहरो जायखौ जों जोंनि जि जिबनाव आंखाल जादों जोंजों बेखौहाय बै एडभार्टाइजआव नुनायनि गेजेरजों जों बे जायगायाव थांनानै एबा बायनानै लाहैनो हायो जायखौ जोंनि गेजेराव बिसोर दैथायहरो आरो जों बेखौ मिथिनानै जोंनि जिउयावहाय जों बाहायनो हायो